गाँव मे या शहर मे जब बारिश होइ छै गड्ढा बनल रहै छै ओहिमे पानि जमा हो जाइ छै पानि मे गंदगी फैलल ओहिमे कीड़ा मकोड़ा मकड़ी मच्छर ईसब उत्पन्न होइ छै ईसब के जमा न होइ के खातिर हम ग्रामीण बासी के सरकार के सरपंच के ईसबके ध्यान देबऽ के चाहिए जब हमसबके खुद भी ध्यान देबे के चाहिए जब बारिश के मौसम आबे तऽ जो गड्ढा बनल रहे ओकरा ढक के रखे के चाही ओकर भर देबे के चाही या फिर कही भी बारिश के गन्दा पानि अगर जमा भी हो गेल है तऽ ओहिमे कभी भी कोइ कचरा उचरा ना फेंके के चाही जैसेकि बीमारी फैलय नाला उला भी है तऽ नाला उला के है हमेशा समय समय पर ओकरा साफ कराबऽ के चाहिए जैसेकि गन्दगी ना फैलय नाला मे गन्दगी फैलय के कारण बीमारी उत्पन्न होइ छै अनेक प्रकार के बीमारी से संक्रमण उत्पन्न होइ छै लोगन के बुरा प्रभाव परै छै इहे खातिर जब भी बारिश उरिश होइ हर समय समय पे कीटाणु मारे बला दबाइ छीटय के चाही नाला साफ कराबऽ के चाही जैसेकि कोइ भी बीमारी ना फैलय